जि दानानै जोङो मा होनो फालि आगर एरो फालि गुफुराव दाउराइ मोख्रेब फारौ मोख्रेब बिदिनो आगर एरो आरो जिखौहाय दानानै जोङो माने ओह फाननानै रां मोनो बिदिनो आरो जोंनि बर'नि हारिमुवा बेरखाङो रेगे रेगांबो दायो बिदिनो आगर एरनो बिराद मोजां मोनो आङो जि दानोबो फाइ जि दानानै आङो मानि गावनि लाइफखौ माबा मोजां बनायनो थाखाय नागिरदों आरो बिदिनो मा होनो जि दानानै ओह जोबोर मोजां मोनो आङो जिखौ दानो थाखाय जि दानो बिराद मोजां माहोनो दाबाथाइ दाबाय थानो गोसो जायो आरो ओह जि सोङोबो आरो आगरबो एरो आगर एरनायावबो बिराद मोजां बिदिनो गुबुन गोबां रोखोमनि थायो आगरा दाउराइ मोख्रेब आगर फरौ मेगन इदिनो गोबां रोखोमनि थायो आरो आगरा आरो दाउराइ मोख्रेब आगरनिखौ बिराद मोजां नुयो फालिखौ इदिनो दख्नाबो दायो जोङो दख्नाफोरखौथ' बाय बायनो थांबोला बिराद दाम लायो बजारफ्राव ओंखायनो दानानै गाननांग' न'फोरावनो आरो बिदिनो ओह जि दानानै गाननाया खुन्दुङा बिराद मोजां आरो दख'नायाबो बिराद मोजां जायो आरोना न'वाव दानाया आमफ्राय बायनाया बारा मोजां जाया ओंखायनो न'वाव दानानैसो दानानै गाननो थाखाय जोङो दा हि दानायखौ सोलोंगासिनो दं आरो आरो आगर आगरनि दख्नाबो दानाय दानानै गाननांग' इदिनो ओह खासि हाथाइ बिदिनो दाथ' गोबां गोबां गोदान गोदान ओंखारदो दख्नाफ्रा लफाय बिदिनो जों बिदिनो हिफोरखौ दानानै इदिनो माबाया आरोना ओह गावनि जिउखौहाय खुंलाङो बिदिनो